गेहूँके लिए अपना खेती को बढ़िआँ से जोताइ कऽ जोताइ करबा दै छियै आ खर पताइ जेतना हइ ओलके हटा दै छियै आओर मेहनत ओ लगैत छै ओहिमे गेहूँ छिटबाके अथि ओ धान तऽ ओकरा हइ ने पहिले पानि पटाके मेहनत खर पताइ सभ ओल आलके सभके अथि कऽ दै छियै आ गेहूँ तऽ बढ़िआँ से फसल फँसैत छै बीज डालै से पहिले एक बार खाद जे दै छियै ने मिट्टी बाला खादके अन्दरके मिट्टी अन्द अन्दरके मिट्टीके कीड़ा मकौड़ा सभ एकबार मर जाइ बढ़िआँ से फसल आओर फसल हो जाइ आओर लागै छै आओर धानके बात हइ धानके ने हमसभ करैत छियै तऽ धानमे हइ कि पहिले बारिशके टाइममे बारिशके इन्तजार नहि करैत छियै पहिले बारिश हो गेलै तऽ ठीक हइ पहिले धानके बीआ गिरा देबै कहीँ दूसरा खेत अलगमे जगह तऽ किछु हो जेतै एक हाथके तऽ ओ ओकरा बीआमे तैयार कऽ कऽ ओकर फसल दे देबै आ ओकरा जे हइ कि अगर जून जुलाइ अगस्त के तीन महीना टाइम रहैत छै ओतनी टाइममे तीन महीनामे रोपनी धानके फसल होइत छै ओकरो बाद धान फसल करैके बाद खाद मारैके होइत छै स्प्रे करैके होइत छै आओर मिट्टीके भी जाँच करैके होइत छै समय से कि धान केहन फसल बनके केहन भेल हइ ओहि हिसाबसे देखैके होइत छै ओहि हिसाब से हमसभ मेहनत करैत छी आओर दवाइ भी छिटबाबैत छी स्प्रे करैत छी गहुँमके सीजनमे जेतना ठण्डीके मौसम रहैत छै ओतना गहुँमके बाल आओर जड़ जल्दी विकास करैत हइ ठण्ड सर्दीके टाइममे सर्दीके टाइममे ओ जेतना ऊपर से पानि गिरतै ओस गिरतै ओतना गहुँमके फसल बढ़िआँ फैदा आओर विकास करतै फायदेमन्द चीज हइ गहुँमके लेल गहुँमके लेल आओर फसलके लेल हइ नदी किनारे फसल करैके हइ लगाबै की हइ तऽ नदी किनारेके लेल ओहिमे ने थोड़ा बढ़िआँ से पानिके घेर ओरके नटाओल लगाके आओर घेर छाओ छाक लगाके छिप लगाके पानिके घेराव कराके ओहिमे गहुँम अहाँ करि सकैत छी मगर करै से पहिले एकबार अहाँ एकबारी मिट्टी चेक करि लेबै तबहि गहुँमके बीज ओहिमे गिरतै आ गहुँम तैयार होतै आ फसल ओहिमे होतै बढ़िआँ से नहि तऽ पूरा कयल धयल सभ बेकार हो जेतै एहि चलते करै से पहिले अहाँ अपना भैया दीदी से पुछि लै छियै कि ई सभमे जादा खर हइ जादा पानि हइ बो देबै नुकसान पहुँचतै तऽ ओ अपने हमरा कहतै कि अहाँ एना कऽ लिऔ अहाँ ओना कऽ लिऔ अहाँ आइ एना करबै तऽ अहाँ एना बढ़िआँ फसल होतै तऽ मेहनत से कभी भी पीछे आदमीके इन्सानके ने पीछे नहि हटैके चाही ओहि चलते हमरा एने क्षेत्रमे जादा करके गेहूँ आओर धान किमे होइत छै फसल रोपनीके टाइम से लेकर धान से जड़ से लेके गेहुँम तक ओकर बाद देखल जाइत छै मौसमके हिसाब से गहुँमके सीजनमे गहुँमके सीजनमे तऽ ओ अपना देखैत छी कोनो कोनो एहनो हइ कि बहुत रङ्गके अथि कऽ ओहिमे अथि कऽ दै छै बुझलियै कि नहि तऽ ओहिमे अपना हिसाब से देखैके होइत छै ने एहि चलते कहलियै कि खेतीमे मेहनत काफी लगैत हइ मगर मेहनत लगैत हइ मगर फायदो बहुत मुनाफो होइत छै आओर मेहनत भी होइत छै आ फायदो होइत छै एहि चलते कि अपना कोइ काम आराम से करैत छै कऽ लैत छै लगैत छै जे